میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اچانک میرے نل سے پانی آنا بند ہو گیا تو پھر میں اس کی اس کو دیکھنے کے لیے اپنے چھت پہ گئی چھت پہ رکھی ٹنکی کو دیکھی کہ اس میں پانی ہے یا نہیں بٹ لیکن اس میں پانی تھا تو میں نے مین جہاں سے پانی آتا ہے مین سسٹم کو پہلے بند کیا اور پھر میں نے ٹولس لے آ کے چیک کھولا دیکھا کہ میرے نل میں کوئی گندگی تو نہیں پھنسی ہے اس میں کچھ کچڑے پھنسے ہوئے تھے تو میں نے اس کو صاف کیا پھر نل کو اسی جگہ پہ لگایا اور پھر جا کے ٹنکی سے پانی چالو کیا پھر دوبارہ سے پانی واپس آنے لگا